आजके समयमे खेती सब करै छै आओर करना भी चाही खेती खेतमे हम अपन बहुत सारा समय दै छी जैसेकी पहिले घरके सब काज खतम करके फिर हम खेत जाइ छी खेतमे काज करै छी खेतमे देखै छी कोन मजदुर की काज करैए सबके बताबै छी सब काज करै छै ओकरबाद हमरा हमरा हिसाबसँ तऽ खेती जादा बेहतर छै और क्युकी खेती एक एहन चीज छै खेती हमलोगके हाथमे छै हमलोग केकरो घर पे जाके केकरो लए कोइ काम जैसेकी कोइ हमलोग नौकरी करै छियै तऽ हमरालोगके घर ऑफिस जाए पड़ै छै काज करैला लेकिन हम खेती जब करै छियै तऽ ओ हमर अपन होइ छै हमर खेत हमर जब इच्छा करत जाएब लेकिन सब टाइमसँ होइ तऽ जादा बेहतर छै सो हमलोगोको सबसँ पहिले सुबह ऊठके अपना घरके काज सब खतम कऽ के तब हमलोगोको अपन खेत जाएके चाही जेहन करै छी पहिले अपन घरके काज खतम करै छी फेर हम अपन खेत जाइ छी हर सीजनमे हर चीज रोपै छी धानके सीजनमे धान रोपै छी मकइके सीजनमे मकइ रोपै छी दालके सीजनमे दाल रोपै छी सब्जीके सीजनमे सब्जी रोपै छी लेकिन हमरा जादा मन जे छै सब्जीके सीजनमे लगै छै हर तरहके सब्जी हम ओकरामे ऊगाबै छी हर तरहके सब्जी जैसे कोबी भिन्डी कोबी भए गेल ठण्डाके समय सबसँ जादा हमरा ठण्डाके समय नीक लागैए कि ठण्डाके समयमे हम फूल कोबी बंधा कोबी छीमरी टमाटर ईसब ऊगाबए छी और ऊगाबए छी और रङ्ग रङ्गके सब्जी निकलैए रङ्ग रङ्गके सब्जी खाएमे खूब मन लागैए सो ठण्डाके समयमे खेती हमरा जादा बेहतर लगै छै करैमे आओर खेती जैसेकी जादा मुनाफा तऽ खेती हमरा धानमे दै छै और मकइमे दै छै सब्जीमे तऽ मुनाफा हमरा कम होइत छै लेकिन धान आओर मकइमे हमरा मुनाफा जादा होइ छै लेकिन हम जे अहाँकेँ बोलब की हमरा मन लगैए हमरा मन लगैए सब्जीके खेतीमे जैसे गर्मीके समयमे भी अलग अलग टाइपके सब्जी ऊगाबै छी भिन्डी ऊगाबै छी झींगा ऊगाबै छी कद्दू ऊगाबै छी करैला ऊगाबै छी परवल ऊगाबै छी और लेकिन हमरा जादा ठण्डीके समयमे मन लागै छै खेती करैमे तखनी आ अपन अलग रूचि रहै छै तखनी गर्मी नहि लगै छै तखनी खेतमे ठण्डा लगै छै आ लोग मन से काम करै छै खेतमे जब ऊपर से धुप जे आबै छै देहमे जे लगै छै से बड नीक लगैए मिट्टीमे काज करैमे भी खूब मन लगैए तऽ हमर हिसाबसँ खेतीमे जादा मुनाफा छै आओर स्वास्थ तऽ जरुरी ही छै स्वास्थ तऽक्युकी जब हमलोग बीमार पड़ै छियै तऽ हमरा डॉक्टरके पास जाए पड़ै छै लेकिन हमर हिसाबसँ मुनाफा जादा खेतीमे छै आओर हमरा मन जादा खेतीमे लगै छै